ऐजुकेशन दी गल्ल कीती जाए ते अपने पेरैंटस दी गल्ल करना चाह्नियां में क्योंकि ग्रैंड पेरैंटस ते में अपने दिक्खे दे निं हैन ते उं'दियां सिर्फ गल्लां गै सुनियां न अपने पेरैंटस कोलां उं'दियां गल्लां गै सुनियां न बस उं'दियां ते जेह्ड़े मेरे पेरेंट्स न उं'दियां जेह्ड़ी ऐजुकेशन जेह्ड़ा उं'दा सिस्टम हा उस टाइम दा जेह्ड़े उ'नें बड़ा मुश्कलें कन्नै जेह्ड़ा ओह् टाइम कड्डे दा ऐ क्यूंकि उं'दे जेह्ड़े पेरेंट्स निं ऐ हे उस टाइम उप्पर उनेंगी ओह् फैसिलिटिस नेईं थ्होइयां जेह्ड़ियां कि ओह् स्कूल जाई पान अच्छे स्कूल जाई पान अच्छी ऐजुकेशन लेई पान अच्छा अपना फ्यूचर बनाई पान ते उ'नें अगर उस टाइम उप्पर एह् सब जि'यां कि हून फोन आई गेदा ऐ फोन कन्नै बच्चे गी बड़ा बड़ी गै चीजां गै में अपने भ्राऽ गी दिक्खनी होन्नी आं ते छोटे भ्राऽ गी दिक्खनी आं जि'यां कि एह् चीज में बी फेस कीती ऐ जेल्लै में अपने स्कूल दे टाइम उप्पर ही जिल्लै में पढ़दी ही मेरे कोल फोन नेईं हा होंदा मेरे कोल फोन निं होंदा हा ते पर अज्ज ते दिक्खेआ जाए ते जि'यां कि मेरे भ्राऽ कोल जिल्लै उ'न्नै पढ़ना होऐ ते ओह् नैट्ट फोन उप्पर फोन दे थ्रू नैट्ट दे थ्रू बड़ा किश दिक्खी लैंदा ऐ अगर इ'यै चीज साढ़े पेरेंट्स कोल बी होंदी उस जमाने बिच्च ते साढ़े पेरेंट्स ने बी साढ़े कोलां बोह्त साढ़े कोला पैह्लें बोह्त कुछ चीजां सिक्खी दियां होनियां हियां ते ओह् सानूं बड़ी जल्दी आई जानियां हियां ते होर होर नमियां चीजां बड़ियां कुछ सिक्खी सकदे हे

ओह् जमाना ओह् टाईम कुछ होर हा ओह् ओपरच्यूनिटीज उ'नेंगी नेईं थ्होइयां ते अगर एह् सब्ब फोन बगैरा सब्ब नैट्ट सब्ब सब्ब कुछ होंदा ते उ'नें बी बोह्त कुछ बड़ी जल्दी सिक्खी लैना हा